جہاں تک ہم بات کریں بہار کی تاریخ کی تشکیل کی تو بدھی مت اور جین مت کی پیدائش یہیں ہوئی گوتم بدھ نے گیا میں روشن ضمیر حاصل کیا اور مہاویر جین کا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے ہندو مت کی قدیم روایتیں بھی یہاں گہری جڑیں رکھتی ہیں خاص طور پر مگدھ اور متھلا کی تہذیبیں وسطی دور میں مغل اور دیگر اسلامی سلطنتوں کا اثر فن تمیز زبان اور معاشرات پر پڑا جیسے پٹنہ اور دیگر شہروں میں تاریخی مساجد اور درگاہیں موریہ سلطنت گپتا گپتا سلطنت اور بعد میں مغلیہ اور برطانوی دور نے ریاست کی ساخت اور ثفاقت کو مسلسل بدلا مذہبین پینٹگز جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے بدھی فن تعمیر اور مجسمہ سازی خاص طور پر نالندہ اور گیا کے علاقے نالندہ اور وکر مسلا جیسی قدیم یونیورسٹیاں علم اور تعلیم کا عالم مرکز تھے جہاں دا دور دور سے طالب علم آتے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے بہار کی شفاق ثقافت مذہب فن اور تعلیم کے اس حسین امتزاج کا نتیجہ ہے جس نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا پر اثر ڈالا اسی خاص پہلو پر مذہب تفصیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں